टॅम्पो

रिक्षा शेवाळें विमान फेरीबोट जीप हॅलिकॉप्टर मोटर सायकल सायकल बुल्डोजर मोटर बोट बोट मेट्रो ट्रॅक्टर जुपिटर एक्सॅस स्प्लँडर पल्सर बी एम डब्ल्यू मसडीस ऑडी थार टॉयेटा वॅस्पा ओमनी

ओल्टो वेगनर मालगाडी एक्टिवा सायकल ट्रेन